فوٹو گرافی میری ہوبی ہے مجھے فوٹو کھینچا بہت پسند ہے اور میں میرا انسٹا پہ ایک پیج ہے میں اس پر اپنے فوٹوز اپلوڈ کرتی ہوں میں جہاں بھی جاتی ہوں میں نئی نئی چیزیں دیکھتی ہوں فوٹوز کھینچتی ہوں مجھے بہت زیادہ ہی شوق ہے فوٹوز کھینچنے کا میں بیچلر بھی فوٹو گرافی میں کر رہی ہوں اور میں ماسٹرس بھی فوٹو گرافی میں ہی کروں گی کیونکہ مجھے بہت انٹرسٹ ہے فوٹو گرافی میں اور بہت زیادہ میرا شوق بھی ہے مجھے سیلفیز لینا بہت پسند ہے ہر نئی نئی چیزوں کے فوٹو کھینچنا اور اپنے فوٹو کھینچنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے میرے بچپن میں میرے پیرنٹ نے مجھے میرے فادر نے مجھے کیمرا لا کر دیا تھا بچپن سے ہی مجھے یہ شوق ہے فوٹوز کھینچنے کا